असां सिंधी आहियूं त सिंधियुनि जो जे को लोक गीत ऐं संगीत आहे त हुन में सभिनी खां पहिरियों अचे थो भॻत भॻत असांजो आदि जुगादि खां असांजा वॾा वॾा गायक थिया जंहिं में संत कंवर राम हुन जहिड़ो को भॻत अॼु ताईं पैदा न थियो उन्हनि जे कि हिन खेत्र में मौज मचाई ऐं हुनखे जेतिरी प्रसिद्धी आणी हुन खां पोइ अॼु ताईं कंहिं बि न आणे सघी आहे ऐं हिन खां पोइ असांजा मास्टर चंदर साहिबु जिनि जा कलाम अॼु बि हर हंधु ॿुधा वेंदा आहिनि ऐं अॼु बि ओतिरा ई नवां लॻंदा आहिनि जीअं अॼु ई लिखिया विया हुआ हिन खां पोइ असांजो जे को लोक संगीत अचे थो लोक गीत अचनि था जंहिं में असां लाॾा ॻाईंदा आहियूं छेॼियूं हणंदा आहियूं जंहिं में झूलण साईं जा गीत ॻाया वेंदा आहिनि ऐं शादीअ में जे के लाॾा ॻाया वेंदा आहिनि छोकिरीअ लाइ छोकिरे लाइ उहा असांजा लोक गीत आहिनि त उन्हनि सभिनी जी मौज असां सिंधी समाज हमेशह माणींदा रहंदा आहियूं ऐं जिते बि जे को बि मौक़ो ईंदो आहे असां झूलण साईंअ जे याद करे ऐं छेॼूं ऐं झूमिरियूं पाईंदा आहियूं